इस्कूल में मेरा जो पसंदीदा विषय था वह था गणित गणित विषय मुझे बहुत ही अच्छा लगता था और मैं गणित में मैं दसवीं कक्षा तक पढ़ी हूँ उसके बाद फिर ग्यारवी बारवी भी कि मैंने मैंने दसवीं में जो गणित के वो थे सब वो कोस्चन थे वो मुझे बहुत अच्छे से आते थे मैंने जो भी गणित होता था टी ए याने हमारे मेरे जो क्लास का जो वो शिक्षक था मैंने मेरी क्लास में मैं सबसे ज़्यादा होशियार थी गणित विषय में याने मैं ऐसा था कि जैसे जिस दिन शिक्षक को लग रहा अरे आज मेरा मन नहीं है गणित समझाने में तो उस दिन वो मुझे बोलता था कि अरे मौनिका तुम आज जरा गणित विषय में बच्चों को बता दोगी क्या तो मैं मैं खुश हो जाती थी मुझे लगता था कि अरे वह आज मुझे मेरे शिक्षक ने गणित विषय में बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला है और वह मुझे बहुत आनंद आता था और मैं बच्चों को ब्लेक बोर्ड में जाकर गणित समझाती बीती थी समझाती भी थी कुछ बच्चे ऐसा थे कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता था कि यार यह ऐसा क्या करती है जो इसको इतने ज़्यादा गणित बनता है लेकिन पता नहीं मेरा दिमाग ऐसा था कि मेरे को किसी भी प्रकार से गणित के कोस्चन दे देते थे तो मैं उस गणित को हल कर ही लेती